साढ़ा पैह्ला जि'ला आई गेआ उधमपुर दूआ जि'ला आई गेआ साढ़ा मजालता त्रीआ जि'ला आई गेआ साढ़ा मोंगरी चौथा जि'ला आई गेआ साढ़ा रामनगर पंजमा जि'ला साढ़ा आई गेआ लाटी